हेलो जी मैम मुझे मेरे हाउस में केबिन बनवाना था तो उसकी क्या जानकारी मिल सकती है केबिन बनवाना था तो वह क्या बोलते मतलब लकड़ी का सही रहेगा या फ़िर काँच का सही रहेगा मैम अच्छा और वह थोड़ा सा रेट क्या क्या रहेगा मैम काँच का लकड़ी का दोनों का थोड़ा सा रेट बता दो अच्छा अच्छा मुझे दस बाय बारह का चाहिए था तो थोड़ा सा उसका हिसाब बता दो न

अच्छा कितने दिन में बन जाएगा वैसे मुझे तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए हाँ दस दिन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं एक केबिन है पूरा

हाँ ठीक है तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेरा होम में थोड़ा सा देख लो कि कैसा क्या डिजाईन क्या रहेंगी उसके हिसाब से फ़िर बता देना मुझे हाँ